جی ہاں کاشتکاری مکمّل طور پر موسمی حالات پر منحصر ہے لیکن کاشتکاری کو موسمی حالات پر مکمّل طور پر منحصر ہونا واقعی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس میں مختلف خطرات ہوتے ہیں جیسے بربادی خطرہ موسم کے حالات کے بدلنے کی وجہ سے فصلوں کو کھارپی دنوں برف باری برسات اور سردیوں کی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر کوئی نامکمل موسم یا پیداوار کی کمی ہو تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کاشتکار کو اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے اضافی خرچ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہیٹرس یا کیت سسٹمس کا استعمال کرنا فصلوں کی بربادی کی صورت میں کاشتکاری کی تجارت پر بھی اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے منافع کھو سکتی ہے متبادل کاشتکاری طریقے جو بربادی کے خطرے سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہیں وہ یہ ہیں خود کاپی کاشتکار آپ آپ کو اپنے محلّی حسینے کے مواسم کے مطابق پیداوار کرنے کا انتخاب کرنا چاہیے اشتراکی کاشت کاشتکاروں کی اشتراکی کاشت کلیں بچانے میں مدد فراہم کرتی ہیں کیونکہ مختلف فصلوں کے لیے زمینوں کو استعمال کرنا سب کے لیے کم خرچ کا ذریعہ بنتا ہے اگر کاشتکاری کاروباروں کی موسمی حالات کی خطرے سے بچانے کی کوئی اور مدد درکار ہو تو وہ بھی اس وقت استعمال کی جا سکتی ہے جیسے کہ کمیونٹی فلّاحی تنظیموں کی مدد یا حکومتی منصوبے وغیرہ وغیرہ